असांजी जो स सि सिंधी भाषा आहे उहो संस्कृत मां ठही आहे हाणे सिंधी भाषा पहिरियों शुद्ध चई वेंदी हुई पर जीअं की असां हाणे भारत देश में रहूं था अलॻि अलॻि जाति वारनि सां रहूं था हुन सां गॾु गॾु हाणे सिंधी में कोई कोई अख़र इंग्लिश में बि चया वेन्दा आहिनि कोई कोई हिंदी में बि चया वेंदा आहिनि कुझु शब्द असां हुननि खे ॾेई छॾिया आहिनि कुझु असां हुन सां मिलाए ॿी जातआ जा मिलाए छॾिया आहिनि